साढ़ी जेह्ड़ी मील रोटी होंदी ऐ जिसलै अस ट्रैक उप्पर जन्ने आं सवेरे उट्ठियै सब तों पैह्लें असें मम्मी कोला करान्ने होन्ने फुल्के पैक फुल्के लेई ले दस बारां फुल्के ते लेई लैनी इक पानी दी बोतल ते चुक्की लैेना बुशकड़ु ते चली पौना ट्रैकिंग दे उप्पर केईं बारी सैकल मिली जंदा ते केईं बारी नेईं मिलदा चलो सैकल कुदै कुदै मिलदा खड्डा खुड्डा असें केह् मैकसिमम सैकल दे टैर नालें नूलें च चले दे होंदे प्हाड़ियां चढ़नियां होंदियां ते इक होर चीज लेइयै चलने होन्ने असें जिसी बोलने डंडा ते जां फिर लेनी दराटी क्योंकि केईं बारी ट्रैकिंग करदे करदे साढ़े इत्थें प्हाड़ें च दूर थोह्ड़ी जाना होंदा साढ़े ते अपने घरै दे लाग्गै बत्थहेरे प्हाड़ न ते चले दे होंदे सवेरे शाम्मी कुदै लक्कड़ियां लैन गी चली गे कदें कुछ लैन चली गे चलो एह् ते इ'यां माड़ियां मुट्टियां लंबी ट्रैकिंग उप्पर जन्नें जियां अस कोई माता दा मन्दर आई गेआ श्राइन उत्थें अस केह् करने होन्ने कि केईं बारी सोचियै जन्ने होन्ने जां जिन्ने बी दोस्त च चार पंज किट्ठे करियै कि यार इक दिन माता दे जाना ते सारे प्लैन प्लून करियै ते अस केह् करने होन्ने सारें शा पैह्लें अपना जेह्ड़ा बी एह् समान समून पैक कीता थोह्ड़ा बौह्त रैह्ने कंबल कुम्बल लेई लेआ इक अद्धा ते बाकी होर रोटी बास्तै लेई असें लेई फुल्के पैक कराई ले मम्मी कोला कुतै अचार लैना गंढा लैना मर्च लेइयै ते चली पौना चुक्कियै ते सवेरे जाना शाम्मीं तकर पैदल गल्लां गुल्लां करदे पानी पूनी पींदे ते रैस्ट रुस्ट करदे बिच्च बिच्च जगह् ब्रेक लैंदे लूंदे ते चलदे जाना कुदै कुदै बैठियै गप्पां गुप्पां लांदे लूंदें सानूं जेह्ड़ी ऐ थकान दा ते ऐह्सास बड़ा घट्ट होंदा जिसलै चला दे होन्ने कन्नै गल्लां करदे कदें ते इ'यां बी दोस्तें नाल जंदे उत्थै बड़ा मज़ा औंदा होर ट्रैकिंग बास्तै कदें प्रैपरेशन ते निं कीती क्योंकि निक्के होंदे गै असें केह् करदे हे कि प्हाड़े प्हूड़ें चलने दा क्योंकि कदीं कुदै बक्करियां लेइयै चले दे कदें कुछ लेइयै चले दे ते चलने दा होंदा गै रैंह्दा हा चलदे रैंह्दे हे ते थकान ते कोई इन्नी मैसूस ते निं होंदी चलो फिर बी रैस्ट रुस्ट बैठियै टाइम टू टाइम फोटो फाटो खिच्ची लैंदे बैठी बूठियै गल्लां गुल्लां करियै असें अपना ट्रैक कांटिन्यू करने होन्ने ते फिर पुज्जी पज्जियै फोटो फाटो खिच्चियै ते फिर घरै बापस बी औन्ने होन्ने ते फिर मजा बी बड़ा आंदा